मुंबईअ जी माली हालतु में बॉलीवुड जो ॾाढो वॾो हथ आहे बॉलीवुड वक़्तु सां गॾु गॾु तरक़ी कंदी वई आहे बॉलीवुड असांजी भारत संस्कृती खे ॿाहिरनि देशनि में मशहूरु कयो आहे माण्हुनि जे बदलंदड़ु पसंदि सां गॾु गॾु नए आयल कलाकारनि खे मौक़ो ॾियण बि हिकु मुक़ाबलो आहे बॉलीवुड लाइ मुंबई जी माली हालतु में कॉर्पोरेट ऑफिस बीपीओ व्यापारियुनि जो बि वॾो हथ आहे